نہیں میرا کبھی یوگا کی کلاسیں لینے کا اتفاق تو نہیں ہوا ہاں لیکن میں نے یوگا کی کچھ ویڈیوز انٹرنٹ کے ذریعہ ضرور دیکھی ہیں اپنے ٹی وی پہ اپنے موبائل پہ یہ کافی الگ سا لگتا ہے اگر آدمی خود سے مشق کرے یا کوئی سکھانے والا ہو تو اسے اچھے سے سکھا سکتا ہے ان کے پوسچرس صحیح کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے میں نے لیکن خود سے ہی کثرت کی ہے